जय झूलेलाल हा ॿुधायो हा हा हा हा हा हा सभु मिलन्दो मुंहिंजो फैमिली शॉप अथव चोली सूट अथव हा सभु अथव मूं वटि चोली सूट अथव पड़ा अथव इहे सभु अथव जेको बि तंव्हा खे खपे हा तव्हांजे लाइ ॿि हा भले जेन्स लाइ बि टे डिपार्ट्मेंट अथव हेठि मथे तंहिंजे मथां तव्हां अचो त मां हलांव थी तव्हां खां गॾु जेको बि तव्हां खे खपे हा हा वन पीस बि अथव घरारा बि अथव सभु आहे यार चव त तव्हां खे सभु मिले थो ॾेखारियां थी मां सुठे सुठे में अथव ॾाढा सभु कलर मिलंदो शइ सुठी मिलंदो गेरेंटीअ जी मिलंदव सभु सुठी हूंदी आहे हा हिनजो नव हज़ार

हा पीलो बि अथव उहो बि तव्हां खे जहिड़े रेंज में खपे उहो मिलंदे हा त कढी हा हा हा ही ॾिसो पीलो अथव हा

मेंहदीअ जो हा हा साओ बि ॾिसो जेको तव्हांखे वणे उहो सुठो ई अथव पीलो बि सुठो अथव साओ बि सुठो अथव हा हा ट्राय कयो सुठो अथव ऐं साओ हा हा हा जेको ॾिसो जेको तव्हांखे पसन्दि अचे हा हा हा हा हा उहो खणो तव्हां ॿियो पीलो पसन्दि ना आहियो हा हा ॿियो पीस थो विये इहो डिसो हाणे हा हा हा पाए ॾिसो पाए ॾिसो तव्हां ऐं जेन्स जा बि सुठा अथव हा हा हा ॾाढियूं सुठियूं फ्राकूं अथव ॿारनि जूं बि जेको बि कलर खपेव उहो मिलंदव तव्हांखे हा हा मथे हलिणो पवंदो हा हा हा ॾिसो हाणे ही सभु अथव ॿारनि जूं फ्राकूं तव्हांखे जेके वणनि ॾिसो उहो कॼो हा हा हा फ्री हा हा हा जय झूलेलाल